खुले में शौच करने से प्रदूषण फैलता है और हमारे गाँव में शौचालय बनाए गए हैं जिससे कि लोगो को सा लोगो को सामाजिक असुरक्षा से बचाया जा सके जो आजकल खुले में शौच करने में घरेलू समस्याएँ लोग बाहर जाने में दिक्कत होती हैं और क्यों कई प्रकार के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं करने भी में समस्या होती हैं इस वजह से आजकल जो शौचालय बनाया गया है ये अच्छा है हमारे गाँव में हमारे ग्राम प्रधान भी ये हमें सूचित करते हैं सुझाव देते हैं कि शौचालय का उपयोग करें जिससे कि प्रदूषण न फैले प्रदूषण फैलता है खुले में शौच करने से जब भी बाहर आदमी जाता है तो उनको शौच करने से दिक्क्त होती हैं इस वजह से हमें बाहर जाने में पहले शौच का ही उपयोग करना चाहिए सौचालय सुरक्षित और स समय को बचाता हैं बस भैया